एक बार की बात है मैं मछली का शिकार मुझे बहुत अच्छा लगता है और शिकार देखने के लिए मैं लखनऊ में रहता था मैं अपने गाँव पहुँचा गाँव से कुछ बच्चों को लिया उसके बाद मैं अपने नदी के किनारे पहुँचा जैसा कि हमारे यहाँ गोमती नदी है उसका नाम है झूलाघाट वहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी बाइक़ से जाता हूँ मुझे शिकार अच्छा लगता है और शिकार करने में मेरे बच्चे काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे देखना अच्छा बहुत ही पसन्द लगता है और मछलियों के बारे में जो वहाँ पर बच्चे हमारे कि जाल डालते हैं और उसमें हम भी जब उसमें जम्प ले लेते हैं ज़्यादा गहराई में तो नहीं जा सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास जो हैं एजेड हैं या कह लीजिए कि बच्चे नहीं हमारे हमजोली हैं तो वह जो शिकार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उसमें मछली कम से कम दो से लेकर पाँच किलो तक फँसती है जैसे कि बड़ी मछलियाँ पड़ती हैं जैसे आता है रोहू आता है भौस आता है यह सब अच्छी अच्छी मछलियाँ आती हैं और वह जो जाल में फँसती हैं तो फँसने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब नदी के किनारे वह जाल हमलोग खिंचवाते हैं तो खींचने में मतलब यह इतना अच्छा लगता है कि जैसे कि जल भी अच्छा लगता है वह मछली तो बहुत प्यारी लगती है और मछलियों में मुझे यह एक बहुत डर लगता है जैसे कि कोई काँटे वाली मछली होती है डंक मार देती है उससे पेन होता है दर्द होता है तो वह भई हम उससे डरते हैं बाकी मछली मुझे बहुत बड़ी वाली जैसे कि पाँच केजी से लेकर दस केजी तक मछली जो फँसती है नदी में और इत्ती सी वज़ह से जो बड़ी मछली फँसती है तो कई बार मैं निराश भी हो जाता हूँ कि दो चार दिन मैं नदी के किनारे जाया करता हूँ गाँव में रहकर और वहाँ पर शिकार में जब बड़ी मछली जब फँसती है तो मुझे बहुत ख़ुसी मिलती है मेरा वही खेल है वही मनोरन्जन है और जिन जिन मेरे पास एक छोटी मछली फँसती है और जाल डलवाते हैं तो वह मुझे कुछ निराशा या कुछ अच्छा नहीं लगता है और नदी में अभी मछली हम एक हफ्ता पहले गए थे तो एक हफ्ते पहले मेरे साथ चार साथी थे और कुछ पानी का गहराई की वज़ह से एक लड़का जो है डूबने लगा डूबने लगा उसको बचाने के लिए हमलोगों ने यह तुरन्त ऐक्शन लिया कि जो मेरे पास जाल थी तो जाल का एक तुरन्त दिमाग लगाने के बाद उसकी मैंने डोरी डोरी में एक ईंटा बाँधा ईंटा बाँधकर मैंने नदी में फेंक दिया ऊपर वाले की देन से उसने यह डोरी मेरी पकड़ ली और पकड़ने के बाद वह हमलोगों ने चार लोगों ने सहायता से उसको नदी में खींचा और खींचने के बाद फिर लाए फिर एक बार हमलोगों ने हिम्मत बाँधी कि अभी जाल और लगाई जाएगी जब और जाल लगाई तो मेरे पास एक मछली इतनी बड़ी फँसी यह मानकर चलिए कि करीब छह किलो की थी जब मैं गाँव लाया घर तो मैंने वेट करवाया तो वेट करवाया तो वह छह किलो की थी और मुझे इतनी ख़ुशी थी इतनी ख़ुशी थी वह मुझे मछली बहुत पसन्द थी इसीलिए आज भी मैं यह चाहता हूँ कि मैं कहीं पर जाकर नदी पर शिकार करूँ और करता हूँ और करता रहूँगा यह मुझे अच्छा लगता है यही है कि मछली मुझे बहुत अच्छी है मछली मुझे बहुत प्यारी है और गाँव क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है रहता मैं लखनऊ में था पढ़ाई उढ़ाई के के बाद में फिर अपनी मछली के शिकार में अब उसी से पालन पोषण भी मैं कर रहा हूँ आज मैं मछली का बिज़नेस करना चाहता हूँ और मछली का तालाब मेरे पास नहीं उपलब्ध होने की वज़ह से मैं नदी पर जाकर मछलियों के शिकार करता हूँ यह है मेरी कहानी